तव्हां तव्हां केरु तव्हां कन्हैया लाल परयानी आहियो तव्हां टैक्सी हलाईंदा आहियो अच्छा त मूंखे तव्हां जी टैक्सी पंद्रहंनि ॾींहंनि लाइ बुक कराइणी आहे त तव्हां भाड़ो भाड़ो घणो रोज़ जो वठंदा आहियो

घटि कुझु न अच्छा ईअं पर मूंखे पंद्रहंनि ॾींहंनि लाइ खपे हिते छा छा घुमण जो आहे कच्छ में अच्छा छा आहे घुमण जो मूंखे ॿुधायो त ख़बर पवे

त इहो सभु मूंखे घुमाईंदा न त तव्हां मन केॾी महिल ईंदा आयो सुबुह जो सते बजे अची वेंदा पोइ राति जो घणे ताईं घुमाईंदा अच्छा इन खां सवाइ तव्हां जो को रोटी वोटी असांजे मथां कि तव्हां पाण ई हा अच्छा अच्छा ईअं उहो असांजे मथां चार्ज मतिलबु अच्छा ईअं ऐं मन रोज़ु केतिरो मन असांखे घुमाईंदा

अच्छा त हिते कच्छ रण चवनि था सुठो आहे उहो कीअं आहे उहो घुमाईंदा अच्छा तंहिंखां सवाइ ॿियो छा आहे हिते सुठो घुमण जो इन खां सवाइ

अच्छा कंडला न कोठे हलंदा अच्छा उन लाइ कुझु पास वास खपंदो छा अच्छा अच्छा त तॾहिं मां मां तव्हां खे तारीख़ु चई थी छॾिया उन तारीख़ ते तव्हां अची वेंदव अच्छा मां त ॾिसो हिते लथी आयां अजमेर मां आई आहियां हिते मां लीलाशाह धर्मशाला में लथी आहियां

हा इहो मुंहिंजो ई नम्बर अथव हुते न ठीकु भले भले कंडला पहिरीं घुमाइजो असांखे ठीकु ठीकु भले भले